असांजो जो राज्य आहे राजस्थान राजस्थान में असां अजमेर वासी आहियूं ऐं राजस्थान में अलॻि अलॻि समुदाय जा माण्हू आहिनि अलॻि अलॻि संस्कृतियूं आहिनि परंपराऊं आहिनि पाइण में बि अलॻि आहिनि पहनावो कपिड़ो बि अलॻि अलॻि आहिनि ऐं गहना गाठा बि अलॻि अलॻि पाईंदा आहिनि त असांजो जो खेत्र आहे अजमेर आहे ऐं अजमेर जे आसे पासे समुदाय आहे उन में हर ज़ाति जा माण्हू रहंदा आहिनि जंहिंमें सिंधी ॾाढा वधीक आहिनि असांजे सिंधियुनि जो पहनावो ॿई उहा त पाकिस्तान खां धोती कुर्ती पजामो कुर्तो मर्दनि जो ऐं मायुनि जो कुर्तो ऐं पतलुनि आहे जीअं साढ़ी आहे ईअं पाईंदियूं आहिनि पर राजस्थान राज्य में अजमेर में हर ज़ाति जा माण्हू रहंदा आहिनि ऐं हर तरीक़े जी पोशाक हलंदी आहे मतिलब की राजस्थान चवण में त ॾिसो राजपूत ॾाढा वधीक आहिनि ऐं हिते आभुषण जो गहननि जो बि ॾाढो शौक़ु अथनि असां जिते रहंदा आहियूं अजमेर में त इते कंगन चुड़ियूं माला हार सभु पाईंदा आहिनि हिते हर तरीक़े जो फैशन पहिरीं निकिरंदो आहे ऐं हलंदो आहे हिते अलॻि अलॻि जो समुदाय जा माण्हू आहिनि हू अलॻि अलॻि पहनावो पाईंदा आहिनि ऐं पारंपारिक तरीक़े सां पंहिंजा रीति रिवाज बि निभाईंदा आहिनि हर तीज त्योहार ते हू पंहिंजो पहनावो पाईंदा आहिनि हूंअं भले कुझु बि पाइन पर हर तीज त्योहार ते पंहिंजी परंपरा निभाईंदा आहिनि पंहिंजी संस्कृति खे ॾिसंदा आहिनि ऐं उहे ई पहनावो पाईंदा आहिनि त असांजे खेत्र में रहणु वारा समुदाय वासी सभु गॾु मिसे रहंदा आहिनि प्रेम प्यार सां